मां गुजरात जे कच्छ ज़िले में रहंदी आहियां मां रोज़ु मंदरनि में वेंदी आहियां गुजरात में हिते जाम कुझु मंदर आहिनि जीअं त माता जो मढ़ कोटेश्वर नारायण सरोवर अंबिका धाम त मां रोजु मंदरनि में जाम कुझु मज़ो ईंदो आहे ऐं हिते जाम सुठा सुठा मंदर आहिनि साईं बाबा जो मंदरु माता शेरावाली मंदरु झूलेलाल जो मंदरु हिते जाम कुझु मेला लॻंदा आहिनि जंहिं में ॾाढी मौज मचंदी आहे नवरात्रीअ में हिते माता जा नवरात्रा थींदा आहिनि असां रोज़ु माता जा गरबा रमण वेंदा आहियूं हिते जाम कुझु सुठा सुठा मंदर आहिनि जंहिं में गणेश भॻवान जो मंदरु शंकर भॻवान जो मंदरु कृष्न भॻवान जो मंदरु विष्नू भॻवान जो मंदरु जाम मंदर आहिनि जंहिं में ॾिसण में जाम कुझु मज़ो ईंदो आहे मंदर में जाम कुझु मौज मचंदियूं आहिनि जंहिं में सभु ॾिसी करे जाम ॾाढा ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं ॾाढो आनंदु ईंदो आहे असांखे जाम मज़ो ईंदो आहे जिते रोज़ु भॼन भाव कीर्तन थींदा आहिनि भॼन भाव करण सां ॾाढी आनंदु ईंदो आहे